आब देखियौ जाहिठाम बारी झारी छै ओहिठामक स्रोत जे छै से कुआँ तऽ नहिये आब रहलै आइके समाजमे कुआँ विलुप्ते भेल जाइ छै आब तऽ कल लोक गड़बै छै कलके दुआरा पानिजे छै बालटीन सॅं आ मशीनके दुआरा मशीनके स्रोत अलग छै ओकरा बरका दाम दुइ चारि बिगहा तखने लोक बोरिंग करबैया ओ ओकर धान ओकर सिंचाइ सबलेल तऽ बोरिंग छै लेकिन साग सब्जी जतय उपजायब ततय कल देने छै ओहि के लए पानिके उपयोग कए कऽ बालटीनसँ लोटा लोटा सबमे दै छियै आ वएह बालटीनसॅं पटाबैयोके जरूरत छै पटा दै छियै आ ओहिमे साग सब्जी उपजाबै छियै